मां जॾहिं बि कॾहिं कुझु लिखण जी कोशिश कंदो आहियां या लिखंदो आहियां त मां सभिनी खां पहिरीं पंहिंजे घर वारनि खे उन्हनि खे पढ़ाईंदो आहियां ऐं हुन खे चईंदो आहियां कि तव्हां ॾिसो कि छा इन में कुझु ग़लती त न रहिजी वई आहे अगरि ग़लती रहिजी वई हुजे त मूंखे ॿुधायो ॿियों मां हुन खे कोशिश कंदो आहे कि लिखी करे उन खे ज़ोर ज़ोर सां पढ़ा ॿ टे दफ़ा पढ़ण सां मूंखे लॻंदो आहे अगरि इन में अञा बि कोई कमी रहिजी वई आहे त मां पंहिंजे गुरु वटि वञी करे उन खे ॾेखारे करे उन्हनि खां पुछंदो आहे कि छा हिन में अगरि कुझु कमी रहिजी वई आहे ऐं वातारण में कुझु ग़लती आहे त महिरबानी करे उन खे ठीकु करे सघां